हा हैलो

हा

छा खपेव गोभी चालीह रूपिया किलो हा पटाटा वीह रूपिया किलो हा ॿियो छा वाङण चालीह रूपिया किलो घणा किलो हिक किलो हा ॿियो सावा धाणा ॾए रूपे हिक आहे जूड़ी हा वटाणा चालीह रूपिया किलो ॾाढा सुठा अथव हलो हिक किलो वटाणा अधि किलो गोभी टे किलो थिया पटाटा हिक किलो थिया वाङण ऐं हिक त धाणनि जी जूड़ी ॿियो मेथी वीह रूपिया हिक चूड़ी हा हीअंर मेथी ॾाढी सुठी आहे नी ठीकु आहे हा हलो ॿियो घणियूं विझां हलो हिक मेथी ॿियो टमाटा ॾहे रूपिये हिक हलो हिक हुआ ॿियो टमाटा चालीह रूपिया किलो हिक किलो हलो टमाटा ॿियो बसर बसर न खपनि हीए थिया तव्हांजा ॿ सौ नवे रूपिया तव्हां पाण भाॼियूं वठियूं अथव भाॼियूं सुठियूं अथव न ताज़ियूं आहिनि भलो घटि करे ॾियांव ॿ सौ नवे ॾिठा आहिनि बसर बसर ॾियांव हा त ॿ सौ असी ॾिजो बसि हा एॾो वठो अथव त इन्हीअ मां बि घटि ॾियांव थो ॿ सौ असी ॾियो न ॾह रूपिया घटि कया आहिनि हा ॿ किला पटाटा आहिनि हिनमें हिनमें विझां मना हुने जा पैसा न गणया ईअं तीअं बक किलो विझां हा पोइ हमेशह भाॼियूं त सुठियूं ई ॾींदा आहियूं न असां न अघि चयो मां ॾह न हलो वीह रूपिया घटि ॾियो बसि ॿ सौ सतरि ॾियो हा वांदो न हलो ॾिनामाव बसि बसि नी ॿियो कुझु न खपे नी भले हलो